हा हा ॾेखारणो पवंदो इहो कॾहिं वरितो हुयो तव्हां अच्छा त ॾेखारणो पवंदो सर्विस सेंटर मोकिलणो पवंदो त तव्हां अचिजो ख़र्चु अची वेंदव ॾह हज़ार खनि अची वेंदव वधीक ॾिसूं था वरी बि कंपनीअ जे मथां आहे घणो ख़र्चु ॾिए थी भई सर्विस सेंटर मोकिलणो पवंदो त तव्हां मूंखे ॾेई वञिजो न उहो असांजे मथां त कोन्हे न हूअ सर्विस सेंटर जेतिरो ख़र्चु ईंदो अठ ॾह हज़ार ॿारहं हज़ार जेतिरो लॻे थो पियो त हूअ कं सर्विस सेंटर जे मथां आहे न असां ईअं कीअं ॿुधाइ सघंदासीं असां न ॿुधाइ सघंदासीं त सर्विस सेंटर ॾियणो पवंदो हूअ ॿुधाईंदो न भाई घणो ख़र्चु थो अचे हिकु ॿिनि ॾींहंन में ठही करे मिली वेंदव तव्हां ॾेई वञो हा ठीकु आहे सुभाणे ताणी मिली वेंदव पर तव्हां ॾेई वञिजो शाम जो ठीकु आहे पोइ जेतिरो खर शाम जो अचो पंजे छहे बजे शाम जो हा पंजे वजे जेतिरो ख़र्चु अचे हूअ कंपनी ॿुधाईंदी न असांजी दुकानु हिते आहे न तव्हांजे गोल बाज़ारि में गोल गोल बाज़ारि गोल में हा हा हा ठीक आ न फ़ोन करे मां ॿुधाइ छॾींदोमाव घणो ख़र्चु अचे थो पियो जेतिरो ख़र्चु आयो हा हा फ़ोन करे छॾिजो मां दुकानु में न बि हुजा त फ़ोन लॻाइ छॾिजो मां अची वेंदोमाव हू न हा जेतिरो ख़र्चु घटि लॻो मां ओतिरो कराइ छ्ॾींदोमाव

हा भाभी हा